मैथिली भाषा मैथिलि आओर बाङ्गला दुनू मिलते जुलते भाषा छै जैसे बंगाल जाइ छिऐ तऽ बंगालोमे सुनै लऽ मिलि जाइ छै किछु किछु बंगाली लोग भी किछु किछु मैथिली बोलि लए छै आओर इहाँ मैथिली किछु किछु बोलि लए छै आओर वहांँ जाइ छी तऽ वहांँ भी मैथिलीवला मधुबनीमे भी सब बंगाली बोलि लए छै किछु किछु दुनू जे भाषा जे छै मिलते जुलते रहए छै यहाँ भी बिहारमे भी मैथिली बोलय छै मैथिली ठेठी मिलल जुलल भाषासँ मिलि कए बोलय छै मैथिली सब आओर मतलब पूरा बंगाली सब ऊहां भी जाइ छिऐ तब ओकरा सब पेंटिङ्ग सब रहय छै कभी कभी किछु मैथिलीमे भी लिखल रहए छै बाङ्गलामे भी लिखल रहए छै पूरा सब चीज मतलब मिलता जुलता ही सब बिहारमे चलए छै पूरा भारतमे चलए छै हर जगह किछु ने किछु भाषा मिलिए जाइ छै थोड़ा ने थोड़ा बहुत मिलिए जाइ छै भाषा आओर भी